एहहे जेह्के हे एह् बड़े मश्हूर नांऽ न जेह्के साढ़े मतलव भारत देश दे ओह्दे बाद में तुसेंगी एह्दे बारे च सनाई सकना एह् हा जे जो अकबर होर हे में इंदे बारे च पढ़ियै बी बड़ा शैल लगदा हा ते में तुसेंगी इंदे बारे च कुश तुस आक्खा दे मतलव कि इंडियन जेह्का साढ़ा इतिहास ऐ ओह् बड़ा ही मतलव बड़ा ही अच्छा इतिहास ऐ साढ़ा ते उंदे बारे च जानी जानियै कि उंदे किन्ने मतलव किन्ना जोगदान ऐ साढ़े देश तदे बिच्च ओह् जानेआ जंदा और में अकबर दे बारे च तुसेंगी जेह्की ऐ सनाना चाह्ना कि अकबर जेह्के हे उंदैा जन्म जेह्का पंदरां अकतूबर ते पंदरां सौ पताली मतलव बतली बिच्च होया हा एह् जेह्के साढ़े जेह्के त्रिये मुगल राजा हे ते जेह्के अकबर हे उनें मतलव जेह्के उंदे एह् हे मतलव बालिद हे उंदे हिमायूं उंदे बाद अकबर होरनें स्थान लैत्ता हा तो ओह्दे बाद अकबर मतलव बड़ा अच्छा इंदा रेहा मतलव इंदी सल्तनत बिच्च काफी चीजां होईयां इनें मुगल जेह्की सल्तनत इसी इनें बधाया हा जेह्की इंदी मुगल सल्तनत बिच्च आंदा साढ़ा जिन्ना बी कांटिनैट ऐ ओह् मुगल मिल्ट्री ओह्दे बिच्च सारी पोलटिकल पॉवरां जेह्का ओह्दे बिच्च मतलव चित्तरकारियां जेह्की बी मतलव किन्ना साढ़े देश गी अर्थ व्यबस्था बिच्च बी इनें साथ दित्ता ओह्दे बार च जो बी ऐ इंदे बारे च पढ़ेआ जंदा कु किन्ने मतलव इनें कल्चर डैवलप कीते बड़ा किश इनैं मतलव कि अपनी दस्सी अपना मतलव कि हीरोगिरी दस्सी जादातर ते एह् मतलव अकबर जेह्के हे मुगल दीन ए ईलाही बने हे जेह्के होंदे मतलव इस्लाम ते हिन्दुइजम दे बिच्च आंदे उंदे जेह्के अर्ली यरस हे इने मतलव कि कि इंदे जेह्के पैह्ले शुरु दे दिन हे उंदे ओह्दे बिच्च बी इनै बड़ा गै जोगदान दित्ता राजपूत मतलव कि राजपूतें गी बी इनें बड़ा शैल कीता